मुंहिंजी मम्मीअ खे इन जो तुलसी जो बूटो पोखण में पोखियो ऐं उन मां असांखे हूअ सर्दी जुख़ाम कुझु बि थींदो हो त उन जो काढ़ो ठाहे करे पीआरींदी हुई इन सां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो त उन टाइम में मूं सोचे रखियो कि भाई जॾहिं बि मां वॾो थींदसि त मां बि घर में तुलसी लॻाईंदसि अने ॿिया बूटा बि पोखींदसि उन खां पोइ सभु मूंखे मुंहिंजे पुट खे सभिनी खे जंहिंखे बि कॾहिं बि सर्दी थींदी हुई या जुख़ाम थींदो हो त उन जे लाइ असां तुलसी जे काढ़ो उन मां पत्ते मां काढ़ो ठाहींदा हुआसीं ऐं खाईंदा पीअंदा हुआसीं उन सां असांखे ॾाढो फ़ाइदो थींदो हो त मूंखे बागबानी जी जेको शौक़ु आहे उहो मुंहिंजी मम्मीअ मां मूंखे मिलियो ऐं मूंखे ईअं थींदो कि अॼु पाण जे घर जी ईअं शइ सभु हो हिननि पाण खे बाज़ारि मां डॉक्टरनि खां दवा वठिणी कोन थी पए उहो कोन थो पए सभु सुठे नमूने काढ़े सां ई सभु सर्दी जुख़ाम हिननि में सभु फ़ाइदो थी वेंदो त पाण छो न अहिड़ियूं शयूं खायूं जेको भाई पाण खे भाई कुझु उहो बि न कनि ऐं सुठे नमूने पाण खे ठीक बि कनि त इन करे मूंखे ई ॾाढो शौक़ु हो नंढे हूंदे खां ई बचपन खां कि भाई ऐं बागबानी कयां ऐं बूटा पोखियां त तुलसी खां सवाइ बि मुंहिंजे घर में जाम बूटा आहिनि ईअं सभु पोखियल आहिनि संग हा